जी मिल जाएगा सब मिलेगा बासमती बासमती शंकर भोग

जी मिल जाएगा कितना चाहिए था आपको एक बोरी वह हाँ हाँ समझे पाचीस के जी वाला वही जी जी वही बारह सौ पड़ता है

शंकर भोग का एक हज़ार पड़ेगा

कितना चाहिए था आपको आपको बोलवे किए बारह सौ

कितना दे रहा है सर एक पैकेट आप ले रहे हैं साढ़े ग्यारह सौ में कैसे दें आप थोड़ा ज़्यादा लेते तो हम कुछ कम कर देते एक पैकेट देखिए रेट आप बोल तो रहे है सर कुछ देखिए आप साढ़े ग्यारह में कुछ कम कर दें बारह सौ कुछ कम कर दीजिएगा

हाँ दे देंगे कब लीजिएगा आप और कुछ चाहिए हाँ कौनसी दाल चाहिए आपको अरहर मूंग चना अस्सी रुपये के जी पड़ेगी आपको

नहीं नहीं नहीं भैया आप कितना बोल रहे हो उतना नहीं अच्छा ठीक है अथी दुकान पर विजिट कीजिए आप

बेगूसराय में मिलन चौक